हम जब छोटे थे तो इस्कूल जाते थे तो वहाँ कक्षा एक से ही शुरुआत हुई थी तो उसमें टीचर जैसे ब्लैक बोर्ड पे चित्र बनाते थे और हम लोगों से कहते थे कि पेन्सिल से अपने पेपर या कॉपी पे बनाओ इसको तो पहले हम लोग पेन्सिल से बनाते थे फिर पेन्सिल से बनाने के बाद उसको देखते थे कि ठीक बना कि नहीं बना नहीं अच्छा बनता था शुरुआत में नहीं बना पाते थे अच्छा धीरे धीरे कोशिश की और आगे क्लास बढ़ी और ठीक ठाक बना लेने लगे और उसी बढ़ते क्रम में ही आगे जब और बड़ी क्लास में आए तो हम लोगों पेन से बनाने को दिया गया कि आप पेन से बनाइए तो हम लोग हम पेन से बनाने लगे तो चित्र बनाने में भी थोड़ा सा वो रहता था कि अच्छा बनता था क्योंकि बना लेने लगे थे बड़ी क्लास में आ गए थे तो वो चित्र भी अच्छा बनने लगा था धीरे धीरे फिर आगे और क्लास में बड़े हुए बढ़े तो उसमें इस्केस पेन से उनमें फिर कलर भरने को दिए गए कि कलर भरिए आप कलर भरने लगे तो कलर की समझ आने लगी कौन सा कलर कहाँ पे लगाना है किसमें कौन सा कलर अच्छा लगेगा तो हमारा चित्र जो बना है वो अच्छा आए कुछ बच्चे ऐसे थे जैसे कि नहीं बना पाते तो एक दूसरे की नकल करने की कोशिश करते थे के मतलब नकल करने का मतलब ये है कि जैसे दूसरे से बनवाने की कोशिश करते ही थे कि हमारा बना दो हमारा बना दो लेकिन हम कोशिश यही करते थे कि कितनी बार भी गलत हो लेकिन हम अपने हाथ ही अपना बनाएँगे थोड़ा सा खराब बनेगा फिर कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे अच्छा बनेगा धीरे धीरे हम ठीक ठाक चित्र बना लेने लगे और बढ़ती क्लासों के हिसाब से चित्र भी मेरे ठीक बनने लगे और ऐसे ही हम कोशिश करते रहे और चित्र बनाते रहे और आगे क्लास में अच्छे नंबर हमारे चित्रकला में आते रहे नंबर भी ठीक ठाक आते थे और बाकी पढ़ाई तो ठीक चल ही रही थी चित्र भी अच्छे बन रहे थे अपने और फिर धीरे धीरे इन्टरमीडिएट तक जो हमने इसकी पढ़ाई की तो हमारा आर्ट ही रहा और आर्ट में हमको अच्छे नंबर मिले और चित्र भी बहुत अच्छे हमारे बनते थे तो हमको नंबर भी अच्छे उसी हिसाब से मिले फिर इसका जो हमने ओ कहीं दिखाया ये प्रतियोगिता या प्रदर्शनी में इसको पेश किया तो वहाँ भी तारीफ़ हुई हमारी कि चित्र अच्छे बने हैं आपके बढ़िया चित्र आप बना लेते हैं और कोशिश करें तो और बेहतर बनेंगे आपके चित्र और थोड़ा सा कलर का मिस मैच जैसे हो रहा था तो कलर भी वो समझने को बोला गया कि वहाँ प्रदर्शनी वगैरह में कि थोड़ा सा कलर का मिस मैच है इसको आप थोड़ा सा और मेन्टेन करें तो आपके कलर जो अच्छे भरेंगे तो और खिल के आपके चित्र आएँगे और इसी हिसाब से हम कोशिश करते रहे और हमारा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए तो उसी हिसाब से हमको अनुभव मिलता गया और वो अनुभव बहुत बढ़िया रहा बहुत कुछ उस अनुभव के द्वारा हमको सीखने को मिला उसी अनुभव के चलते हम धीरे धीरे मतलब पेन्टिंग करने लगे और पेन्टिंग करते करते फिर उसमें अच्छी अच्छी पेन्टिंग बनाने लगे जो मतलब ऐसी पेन्टिंग जो लोगों को देख के लगता था कि हाँ ये पेन्टिंग बहुत बढ़िया हैं बहुत अच्छी पेन्टिंग बनाई है आपने और बस ऐसे ही अपना पेन्टिंग का चलता रहा और अच्छा चल रहा है पेन्टिंग का काम बढ़िया है पेन्टिंग करना और सबको करना चाहिए कि चित्र कला एक बहुत ही अच्छा विषय है और इसपे ध्यान देना चाहिए बच्चों को इससे कलाकार जो कि जो चित्र बनाते हैं उनकी राइटिंग हैन्ड राइटिंग भी बहुत अच्छी हो जाती है क्योंकि हाथ एक सध के चलता है रुक के चलता है जिससे चित्र तो अच्छे बनते हैं और उनकी हैन्ड राइटिंग बहुत बढ़िया हो जाती जिसका हमारे जीवन में बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है बहुत अच्छी सीख मिलती है उससे बहुत हमारे जीवन में काम आता है वो बस